हॅलो हांव तियात्र पर्फोर्म करपी त्या कंपनितल्यान उलयतां आमी एक तियात्र बसोवपाचे आसा खंय तें रवींद्र भवनान मडगांव तर तुमचीं कोणी आमचो फस्ट हें तो पर्फोमन्स सुरींग सुरींग पंचवीस मार्चाक आसा तो कॉमेडी तियात्र हें आमचें सो तेतूंत आमी हो पयलो प्रयोग आमचो सो आमी पयले प्रयोगाक खूब जाता तितके आमी लोकांक एकठांय करपाक सोदता बिकोज हें जें तियात्र नी आसा हेतून जें आमी पयशे एकठांय करतलीं तेका एनजियोक डॉनॅट करपाचीं आसा सो तेच्या बेज्ड हें तियात्र करतात आमची तियात्राची जर तुमी अंडर एटीन कोणाक घेवून येता जाल्यार फिफ्टी पर्सण्ट ऑफ आसा आनी कोण अशी एज्ड कशी आसा जाल्यार पाचशीं रूपया टिकॅट आसा आमची हय सकाळ सकाळचे धा वरांचेर आमचें तियात्र चालू जातलें

धा वरांचेर म्हटलें हांवेन स वरांचो तियात्र

हय मदीं मदीं ब्रॅक आसा आनीक तुमचे जे टिकॅटीचे पयशे आसा तेतून तुमका कॅण्टीन फॅसिलिटी सुद्दां मेयटली हय सगळें आसा थँक्यू थँक्यू मॅडम थँक्यू